गिदिर होना हो खोनाया आंहा औ

बेसेबां फास लिटार

बुरजा नांथारगौ माब्ला नांगौ ए माबाहाय खिन्थुबा के जिआव एक्स' दामा औ दे नों गाइखेर लांफैबा एसे खमायनोसै बाल बारा खमायनो हानाय नङा लांफैबाबो एसेल' खमायगोन आङो दे औ

औ गाइखेरालाय मोजाङैनो लाबोखायो बाल आरो बयनिबो लाबोनायखौ दोननाय नालाय गाइखेरा मोजां गाज्रि थायो नांथारगौबालाय होनबालाय लांनांगोनना नोङो बांद्राय दामखौबो बांद्राय खम हरनो हानाय नङा आंहाबो लस जायोना औ बायनानैसो न'निबो दङ नों न'निखौ लाङोना बायस'नायनि दखानाव फाननायनिखौ लाङो दे होनबालाय न'निखौनो हरनोसै आङो होनबालाय न'निखौ दामखौ खमायनो हानाय नङाहाय औ न'ना बिराद मोजांना गाइखेरा दै होआ मा होआ मोजांथारना दोल गोनांनो एसेयावनो नाङो साहाफ्राव आंना

होनबालाय दस्रायाव लादो आंनिखौ दाम गोसाबा लायाबा ना लायो हा ओं